हैलो हां जी बोल्लो आं अच्छा पैसे इंया अस बीह् ज्हार धोड़ी लैंदे न ते जेकर तुसें इंया नॉर्मल करना होग ते करी देई ओड़गे ते ऐ किन्नी तरीक ऐ एह् त्रेई तरीक ऐ ठीक ऐ करी देई ओड़गे त्रेई तरीक ते पूरी रात जगराता करना जा थोह्ड़ी देर दो चार घैंटे आस्तै आं कोई गल्ल मिं में समझी गेआ दस्सी ओड़ेओ स्हाब कताब ते असें ई बीह् ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ चलो लॉस्ट देई ओड़ेओ पंदरां ज्हार भी आं आं डन ऐ कोई गल्ल निं सारा किश लेइयै औना सिंगर बी शैल होने ओह् असें आह्नना सारा किश आह्नना ढोलकी कैशियो हारमोनियम जो बी समान सिंगर सारा किश आह्नना असें डीजे तुसें खाल्ली जगह दस्सनी कुत्थें करना कुत्थें नेईं बस ठीक ऐ भी करी ओड़ेआ डन